मोजां मोननाय जिथु मेथाइ रोजाबनाय जिथु मोजां मोननाय मेथाइ मेथाइ हिसाबैथ' रावखौबो गाज्रि जों बुंनो हाया सब मेथाइआनो मोजां रोजाबनाय जिथु मोजां मोननाय मेथाइ जों मेथाइ होननाय लोगो लोगोनो जिबेलाख मेथाइआ टिउनाव नाङो जि मेथाइआ टिउनाव नाङो जायखियानो जा गंगारानो जा बर'आनो जा नेपालियानो जा हिन्दीयानो जा जाय मेथाइआ टिउनाव नाङो बेखौनो मोजां मोनो मेथाइ होननाय लोगो लोगोनो आं आं मोजां मोननाय आंखौ आं मोजां आंथ' मेथाइ होननाय लोगो लोगोनो मेथाइआ टिउनाव नांबानो मोजां मोनो थथाफिय बिनि गेजेरजों जोङो जिथु क्लासिकेलनि जोङो मास्टार हिसाबै मिउजिकनि मास्टार हिसाबै जों मा जोङो बांसिन क्लासिकेल मेथाइखौनो मोजां मोनो बे क्लासिकेल जिथु मेथाय क्लासिकेल होननाय लोगो लोगोनो क्लासिकेल नांबोनाय जिथु मेथाइ बेखौ बांसिन आं मोजां मोनो आं मोजां मोन्नायआनो जाहैबाय आसामनि बिथोराव आं स्रेस्थ मोजां मोननाय गायखआनो जाहैबाय आं फुन फुन बेनारजिखौ मोजां मोनो फुन बेनारजिनि मेथाइखौ आं मानो मोजां मोनो बिथांनि जिथु आर्ट मेथाइनि आर्टआनो आलादा आरो दङ आजिखालि कमार्सियेलबो रोजाबनाय दं मानसिफ्रा सोङो बिथांमोनाथ' बिराथ मेथाइ रोजाबग्रा जुबिनानो बिराथ मुंदांखानो बिथाङा बिथाङा सार्थ बोयोनो माबा बोयोनो बे बिभिन्न बाथ्रा बुङो मानसिफ्रा बे सार्थ होननाय लोगो लोगोनो मानसिया मोनसे मा मा जायो खिसुमान मानसिया मा आर्टिस्त होननाय लोगो लोगोनो बारा फैसा मोना नालाय मानसिफ्रा मा फैसाखौसो नागिरोथ' कमारसियेलजों थाङो मानसिफ्रा बांसिन कमारसियेलजों थाङो नालाय मा जायो ए सार्थ जादों नङा बे भुल बे साननायआ भुल मानो सान्नायआ भुल जाहैबाय जोङो दा नुदों मा जायो जोंनिया खम मोनो गथिखे मोनसे मुं मोनोना अल इन्डिया रेडिअ आर्टिस्त हो बे मोनसे सार्टिफिकेट मोनो गथिखे जोंनि मानसिफ्रा मा होनो जों मुं जाबाय जों नुदों दा आगोलनि जिथु गायक खिसुमान खोब मुंदांखा गायक खोब बारा बिसोर बोसोरब्रै बा बोसोरबानि उनाव खोब मुं खामायो उनाव मा उनाव लथब गोग्गैना थायो जों गुबुनखौ होना जोंनि आसामनि बाथ्रा बुंगोन आं जेरै मोनसे समाव दा हान्तावजिथ आसामनि हान्थावजिथ बिथांमोना मोनसे मुंदांखा दाबो मुंदांखा गथिखे मुंदांखा हिसाबै बिथांमोना मा आर्टिस्त जिथु रेडिअ सेन्टाराव बिथांमोना अदिसन होनानै पास खालामनाय बे पास खालामनायनि थाखायनो बिथांमोना मा गोबां मुंदांखा आरो मा ओरैनो जिथु जोंनि फांसन जायो दानिआ बे फांसनाव बिथांमोना मोजां मोजां मोनसे डेभलाभ खालामदों आरो गथिखे जोङो मा बुङो सार्थ जादों माबा जादों बिभिन्न नोंगौ सार्थफ्रानो जोंनाव गेदेर गेदेर ए पि एस सि माबासि बे माखायानो मोनसे समाव कर्त सार्थ थाखा होलायनाय दा हमजालायनाय बे बि जादों बेबायदि हमजालायनाय जादों गथिखे बे खिसुमाना सार्थयै खिन्थु बे बुस्थुआ बे सार्थ बोनानै जाय मानसिया गेदेर जायो बे खन्थेखिया जेनेबा दिनै ए पि एस सि बिथांमोना फैसा होयै साख्रि मोनदोंमोन मावनाय लोगो लोगो मा जाबाय बिथांमोना ओंखारनांबाय थिग बिदिनो जोंनि कालसारावबो बिदिनो सार्थ जायो माबा जायो खिन्थु बै बुस्थुआ जाय सार्थ जानानै फैसा होनानै देरहागोन बे मानसिया खुनुदिन साक्सेस जानो हाया जसयो बे मानसिया गथिखे बे बुस्थुआ मानसिनि जिथु सार्टिफिकेट होगोनथ' जोङो नों आंहासो नों बेसे मोजां रोजाबो नों बेसे मोजां दामो आंनि बायदिबा बे जिथु देंखो देंखोआथ' जोङो दा जोंनिआवथ मोजां मोजां प्लेटफर्म ओंखारदों नों जुदि मोजां जानो हायोब्ला नोङो दिनै जोंनि इन्डियान आइडल जों इन्डियान आइडलाव उन्दै उन्दै गथ'नि दं आरो ओमफ्राय गिदिरनिबो दं जुनिअर सेनिअर दं बेबायदिबो बुहुथ गथआ दोनै नाम खामायदो मोजां बुहुथ गोजौ थाखोआव थांदों बेबायदि सुबिदा मोनदों गथिखे नों मोजां जाबा मोजांखौ नोङो रावबो लाखिनो हाया जाय मोजांआ मोजांआनो बेखौ लाखिनो गुरिनो हाया जाय मोजांआ मोजांआनो आरो जाय बे फाथलामिआ थागोन हो बे फाथलामिआ नोङो खुनुदिन साक्सेस जानो हाया जेरै नों फरायनायावबो नों मोजां फरायदोंबा नोङो मानसिफ्रा होनो साख्रि गैला साख्रि गैला बुङो मानसिफ्रा साख्रि गैलालै साख्रि गैला आरे साख्रि मानो गैया नों मोजां फराय नों मोजां स्तेन्द खालाम नों मा साख्रि गैया नों मालायजों फारमान दागोन नों आरो नों बेयावल' न'आव थानानैनो साख्रि मोनला साख्रि मोनला साख्रि गैया साख्रि गैया नोङो नांनांगोन बेलेग जाथिजों फेर मारिनो हानांगोन नोंनि जायगायावल' थाना नों नांथाबबाय थाबा जायाना नांबाय थाबा जायाना बिबायदि आरो गथिखे जों नों जुदि मोनसे साक्सेस जुदि जानोब्ला नों नों गनाव थानांगोन नों आरो एक्सपार्टबो जानांगोन एक्सपार्ट जानो हायाबाथ' नों जानो हायाना नों न'आव थानानैनो नोङो साख्रि गैला साख्रि गैला साख्रिआनो गैया खामानि गैया माबा नांगौ माबा नांगौ ए मा नांगौ नों आजादिआव नोङो बिदिनो जोंनि मानसिफ्रा मा जादों साननैसो गेदेर गेदेर सोरबा माबा सियारमेन जाबाय माबा जाबाय यै माबा जाबाय जाय जाय थाखा मोनबाय साननैसो उनाव आरो उनाव गैयाबाथाय लांदां पास बोसोर मोनसे एम एल ए जाबाय एम एल ए जानानै एसे माबाबाय सिटेन्डारबो सोलिबाय उनाव आरो फास बोसोरनि उनाव आरो देरहानो हायाबाथाय गैला है बे बुस्थुआनो बिदि संगिदआबो बिदिनो संगिताआबो बिदिनो नामा नोङो जुदि मोजाङै जुदि मोजाङै सोलोंना जुदि नों एक्सपार्ट जायोबा बेखौ नों रावबो लाखिनो हाया खिन्थु नों आदा फाख्रा दिनै गंसे बिराथ नाम जादों सलआ बिनि उनाव नों गैला जे सल'खौ मोजां मोनला बे जसबायबो बे बुस्थुआ बिदिनो आरो गथिखे नोङो जिथु जोंनि संगित होननाय बुस्थुआ रोजाबनाय बुस्थुआ देंखो जिथु होन्नाया नों जुदि मोजाङै जुदि नोङो फरमेलिटि लानानै जुदि मोजां जुदि साक्सेस जानोबा बे खुनुदिन साक्सेस जायै बाथ्रा गैया साख्रि नांगौ साख्रि नांगौ नोंनि न'आव थाना साख्रि नागिरबाय थाना मा जानो नोङो जुदि मोजां फरायनानै जुदि नों मोजां स्तेन्द लाखिनो हायोब्ला नोङो सोर साख्रि होआ ओरैनो अटमेटिक मोनगोन नोङो नोङो मोजांबो फराया आदा फाख्रा फरायगोन साख्रि नांगौ साख्रि नांगौ जंलिब जंलिब जानो बे जेबो साक्सेस जाया नों मोजां फरायनांगोन मोजां स्तेन्द खालामनांगोन नों जुदि दावगानोब्ला दैनि सल'आबो बिदिनो नोङो रोजाबनायआ जुदि मोजां मोजां दावगानो हायोब्ला नोङो नोंखौ रावबो रद खालामनो हाया गथिखे बेबायदि आरो जोंनि जोंनि जिथु साननाय गथिखे आंनि मथे जिथु देंखोनि जिथु देंखो देंखोआ टिउनाव नांबा सबबो मोजां नों गंगारानो जा नेपालानो जा बर'आनो जा ना राभायानो जा बे मेथाइआ जुदि टिउनाव नाङोब्ला बेयो मोजां जुदि टिउनाव नाङाब्ला जिमान नोङो लता मांगेसकारा खनबाबो बियो जुदि दिसटिउन जायोबाथाय बेयो खुनुदिन मोजां जाया सल'आ बियो बे बेबायदि आरो लता मांगेसकारनि मेथाइखौ दा बुहुथ मानसिआ खनो रोजाबनाय लोगो लोगोनो मा जायो दिसटिउन रोजाबो बे दिसटिउन जाबाथ' बियो लता मांगेसकार मा बे एख'आनो जाला बेयो खिन्थु मेथाइआ लता मांगेसका रोजाबनाय लता मांगेसकारा रोजाबबाबोथ' नों नों रोजाबब्लाबोथ नोंनि टिउना जुदि जायाबाथ' बे जाखाला बे टिउनानो मेइन गथिखे बेबायदि आरो आंनि मथेबा आरो गथिखे बारा गोलाव खालामला फोजोबबाय आरो